खूब आनन्द रहु मस्त रहु तऽ लिऽ हम नर्सरीके मालिक छी तऽ लिऽ हम तऽ अहाँ हाँ यौ जे गाछ चाही लीची चाही आमके चाही सखुआके चाही निम्बूके चाही दारहिमके चाही लताम अमरूदके चाही कटहलके चाही जे अहाँ लेबै से सभटा भेटत हमरा लगमे देखियौ अहाँके जे बजारमे जे जायब तऽ ओ अहाँके साढ़े तीन सए भेटै छै लेकिन हमरा लगमे अहाँके तीन सएमे भेट जायत तीन सएमे भेट जायत कतेक गाछ लेबाक यऽ आँय हयौ हाँ हाँ हाँ आओर देखैयौ सुनू अहाँके जरूर अहाँके लेकिन बात छै ई जे हमरो जे ओइ सङ्गे वर्कर छै ओकर पेमेन्ट सभ करऽ पड़ै छै तऽ तहन तऽ सभटा ने जोड़ि जाड़िकऽ ओहिपर ओतेक बैसेने छियै लेकिन चलू आब अहाँ छी तीनटा गाछ लेब तऽ हम अपने ओ चीज अथी कए लबै तऽ हम अहाँके देब अढ़ाइयो सए रुपैआमे हम देब आमके आओर मानि लिऽ जे ओ अहाँक ओ छै अहाँके वएह एके रेटमे छै आमो वएह छै आम लीची एके रेटमे हम छै रखने छियै केराके बगान हाँ तऽ सभटा हाँ यौ तऽ हाँ तऽ ओ हेतै हमरा लगमे उपलब्ध छै हम बगान मालिक छियै तऽ हम सभचीज ने लगेबै जे जे चीज लेथिन से हमरा तऽ ग्राहकके पूरा केनाइ छै ने केराके केराके अहाँके जे छै से हम अहाँके ओ अहाँके चलू अढ़ाइ सए रुपैए हम गाछ दए देब की करबै अहाँ अहाँ अहाँ जे छियै से अऽ पुअरेस्टवला बात करै छियै तऽ अहाँके से हम अथी करबै ने जेना आब हिनका हम अपने घाटा सही आओर हिनका हम पूरा कए दी तऽ अहाँ गाछ सभ तऽ कमे कमे कऽ लै छी ओतेक हम अपने वहन कए देबै

अच्छा ओ